ویسے تو میرے پاس بہت سی خاندانی ترکیبیں جو در نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہوتی رہی ہیں ان میں سے ایک ایک کے بارے میں میں آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی جوکہ نسل نسل در نسل در نسل مستقل ہوتی چلی آ رہی ہے جیسے کہ ہمارے یہاں ایک خاص قسم کی کھچڑی بنائی جاتی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ کسی کہیں پر بھی اور کسی بھی ہوٹل وغیرہ میں نہیں بنائی جاتی ہے اور اس کھچڑی کے بارے میں مجھے میری دادی نے بتایا تھا کہ میری والدہ اور میرے والدہ نے مجھے بتایا ہے کہ کس طریقے سے اور کون کون سے مسالے اس میں ڈالے جاتے ہیں اور وہ کھچڑی بہت عمدہ اور لاجواب ہوتی ہے اور میری والدہ نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ ہمارے بہت پرانے جو ہمارے آبا اج و اجداد تھے ان کے زمانے سے ہی کھچڑی نسل در نسل مستقل ہوتی چلی آ رہی ہے اور جو لوگ اس کھچڑی کو کھاتے ہیں انہیں بھی بہت اچھی لگتی ہے جیسے ہمارے گھر والوں اس کو کھچڑی کا تیار کرنے تیار کرتے ہیں ویسا مزہ اور ویسی ذائقے کسی بھی دوسرے ہوٹل یا کسی بھی دوسرے ہاتھ میں نہیں ہیں